बचपनमे हम देखैत रही सब एकसाथ बैठिके घुलि मिल करिके अपन सुख दुःख बाँटैत छलय मगर आब नहि होइतए ईसभ सभ अपन अपनमे रहैत छै अपने अपने करैत अछि अपनेमे मगन रहैत अछि केओ ककरो पास बैठति नहि अछि बैठति नहिए सभ अपनेमे रहैतए पहिले की पहिले होइत अछि कि शादी विवाह उपनयन श्राद्धमे दस आदमी सबके बैठल रहैत अछि मगर आब ईसभ नहि होइए सब अपन अपनमे रहैत अछि केओ ककरो ओहिठाम आबैत नहिए दू मिनटके लिए आबयए फेर चलि जाइए पहिले होइत अछि कि सभ आबैत रहऽ सभ सुख दुःखमऽ अपन सहयोग करैत रहऽ बैठति रहऽ कोनो भी मदद होइत रहऽ तऽ कराबैत रहऽ मगर आइकाल्हि सभ अपन जन मिस्त्री हरवाहसँ कराबैत अछि तऽ हम ई सोचैत अछि कि पहिलुका जमाना कतय नीक होइत अछि सभ बैठति सभके सुख दुःख बाँटैत अछि मगर आब एना नहि होइए सभ अपनेमे रहयए सभ अपनेमऽ सभ कुछ करयए पैसासँ हेल्प कै दयए मगर आबिके बैठय नहिए पहिलुका जमाना जे रहय ओ कतय नीक रहय सभ एक साथ घुलि मिलकऽ रहैत रहय मगर सभ आब अलग अलग होइए पहिले हम देखने तऽ नहि छी हम सुनने छी टोल महल्लामे घरमे दादी दादा सभसँ परदादा सभसँ सुनय छली जे पहिले जट जटिन होइत रहय जट जटिन पहिले बहुत होइत रहय घर अङ्गना सभमे महल्ला सभमे कतहुँ भी किछु होइत रहय तऽ होइत रहऽ हम देखने तऽ नहि छी मगर हम सोचय छी कि पहिलुका जमाना फेरसँ आबि जाए सबके मुँहसँ सुनैत छी फेरसँ आबि जाय पहिलुका दिन कतय नीक रहय मगर आब सभ कुछ बदलल जाइए सभ कुछ सभ इलेक्ट्रॉनिक जामनामे चलल जाइए सभ अपनेमे लागल छै मगर पहिलुका जमाना अगर अखनो रहतय तऽ कतय नीक रहतियै